जोंनि बैसागु फोरबोआव जोङा बायदिसिना मैगं थाइगं खांनानै सङो जोङो खुंखा जानाय होनो बिखौ खुंखा जानायाव जाहैबाय जोंहा ओह फारसेनिफाइ मैगं मानामुनि खुन्थाइ खुंखा लाफा सायख' बिदिनो अनेख रोखोम रोखोम मैगं खांनानै जोङो सङो सोरबाया अमा बेदरजों सङो सोरबाया दाउजों सङो बिखो जों बयबो लिंलायनानै एसे एसे ज' ज' जायो रानलायनानै बे गोखा गोखैआ जाहैबाय जोंनि फोरबोनि जानाय मुवा रानलायनानै जानाय बेयो जोंहा गोदो गोदो गोदो गोदाय आबै आबौनि नेम दिननिफायनो दङ बिखो जोङो बिदिनो जानानै उनैनि अखा नायै जोंहा बैसागु फोरबोनि जोङो बाथौ सालिआव थांनानै जोङो फोरबो खुङो जोङो ज' गामिनि सासिबो ज' जानानै खुङो जोंना बे बाथौ फोरबोआ जाबाय जाहैबाय बोसोराव मोनबा फोरबो जायो मोनबा फोरबोआनो जाहैबाय बैसागुवा जोंनि गिबि फोरबो बिनि उनाव आमथिसुवा फोरबो बिनि उनाव ओह काति फोरबो बेनि उनाव मागो ओंखाम गोरलै फोरबो ओंखाम गोरलै फोरबो बिनि उनाव मागो फोरबो जोहा बे मोनबा फोरबो बे मोनबा फोरबोआव जोङो फास गिबि फोरबोआ बैसागु बैसागुवाव जोंना एसेबांबो संनाय खावनाय इदिनो फास्थाव जोंनि बाथौ सालिआव जोङो खुंखाखोनो जायो बाथौ सालिआवबो आमफाय बिनि उनाव आरो जोंहा अखा नायै फोरबो आर'ज लायो बयबो गामिनि ज' जानानै बिनि उनाव जोङो गा गामिआव मोसायो एक दुय थारिखनिफाइ दुय थारिखनिफाय मोसानानै आरो बयबो सानथाम हाला सानथामसिम मोसायो बिनि उनाव आमथिसुवा फोरबोआव आरो आमथिसुवा फोरबोआव आरो फिथाइ सामथाइ बावनाय एदिनो फिथाइ सामथाइ जानायनि फोरबो इखो जों फिथाइ सामथाइ खांलायनानै सोर बायनानै सोबाया होफैयो सोरबाया गामिनिफायनो गामिनि रायजोफ्रानो बायो बायनायनि उनाव जोङो फो फोरबोआव बाउनाय थिनाय खालामनानै रानलायनानै जायो बिनि उनाव जोंहा आरो काति फोरबो काति फोरबोआ जाबाय जोंहा मायनावनि फोरबो बे मायनावनि फोरबोआनो जोंनि मायनावफोरनि गाजा गोमजा खुंनाय मायनाव लांनाय न'खर न'खर जोंनि गामिआव बिदि सोलियो ओह बुहुत मोजां समायना नुयो मोनाब्लि सानाव आर'ज लानोसै आमफाय मोना मोना जों मायनाव थिखाङो गामिनि गासिबबो आयजोफ्रा मायनावफ्रा गावनि खर'आव सान्द्रिआव आलारि बाथि सावनानै माइरं खुरैसे माय खुरैसे होनानै बेयाव आलारि बाथि सावो गय फाथै जरा होनानै जों मायनाव थिखांनानै ग्रिद ग्रिद बाथौ सालिखो खेब्बा गिदिंनानै जोङो गाव गाव गावलाङो बिनि उनाव गावनाव गाव लांखांनानै फैफिनो बाथौ सालिआव फैफिननानै आरो देउरिनि नख'राव जोङो रायजोनि मायनावखौ लाङो लांनानै दोनहैयो गाजा गोमजायै रंजा बाजा नाइन दोनलांनानै दोनहैयो